हम से मैथिली साहित्यक एक प्रखर कथाकार ललितेश मिश्र ललित जीक पृथ्वीपुत्र उपन्यास हम पढलहुॅं जे उपन्यास मे सर्वहारा बर्ग के लेल लिखल छल ओकर जीवन मे कोना परिवर्तन भेलैया जहन स्वतंत्रता प्राप्ति भेलै तऽ नवीन चेतना सब बर्ग मे जागृत भेलै किसान बर्ग जे छलै जे मजदूर बर्ग छलै जे कखनो ककरो खेत के बटाइ करै छलै ओकरा सबके आब ई भेलै जे नहि ओकरो मे चेतना जागृत भेलै जे हमरो अपन खेत होयत हम अपन खेत सऽ अपन गुजर बसर करब ई समाज मे एकटा क्रान्ति आनलकै एकटा एकटा बिचार के परिवर्तित केलकै दोसर गप एहिमे एकटा चीज आओर देखबा गेल जे एकटा प्रेम के जे स्वरुप छलै जे आइ एखन देखबा मे अबैया जाहिमे बिबाह के लेल या ओ प्रेम करबाक लेल कोनो जाइत या बर्गक बिशेष रूप रेखा नहि रहलै आब सब सब संगे सब चीज से ओ देखा देलखिन ओहि समय मे कलपु मिसर आ बिजलीक प्रेम के जे ई जे ई जे एकटा परिवर्तन देखेलखिन एकटा जे बिचार मे जे बदलैत रूप देखेलखिन से हमरा बड़ा प्रभावित केलक हम से दुर्गा क्लब जे छै लाइब्रेरी ताहि सऽ जुड़ल छी अपना महाविद्यालयक लाइब्रेरी सऽ से जुड़ल छी आओर हम से वाचस्पति मिश्र लाइब्रेरी छै अंधराठाढ़ी मे ओहू सऽ जुड़ल छी कखनो कऽ हम जाइ छी ओहिठम पढै छी आओर ओतेक जे छै से समय नहि भेटैया जे आओर काम कोनो आन ठाम जायब लेकिन ई दू तीन टा हमरा एहि लगमे ताहि सऽ हम जुड़ल छी